आं जुइसखौ बानायनो मोजां मोनो बेनो जाहैबाय जुइसआ आपेल थाइजौ दालिम खुरुमजा आंगुर बेफोरखौहाय जों जुस बानायग्रा माबायावहाय मेसिनावहाय जों खालामनानै लोङो जों आं ओमफ्रायो साहा फुदुंनो मोजां मोनो बेनो जाहैबाय लाल साहा गायखेर साहा लाल साहायावहाय जों साहापातखौ एसे होनानै सिनिखौ जों बांसिन होनांगौ जायो बे लाल साहायावहाय जों हायजें लिबु गरम मस्ला तेजपात एखौ होनानैहाय जों फुदुङोला गोथावसिन जायो लाल साहायाव ओमफ्राय गायखेर साहाखौहायबो फुदुंनो मोजां मोनो बेनि जाबाय गायखेर साहायावहाय साहाफाथा गोबां गाय सिनिया एसे